हम प्रजापति ब्रह्माकुमारी जे विश्व लेवलके धार्मिक स्थान छै ओहिसँ हम जुड़ल छी छओ महीना हमरा पहिने गाँवमे आबिके ओ संस्था बनलैया हमर ग्रामीण दू कट्ठा जमीन देलथिन हँ आ ओहिमे मकान बनलै ट्रस्ट बनेलकै हँ आ ओहिमे हमरा सबके सब सप्ताहिक कोर्स करबैत छै लड़की दू टा रहैत छै ओकर सादा भेष छै आ खाली शिवके बारेमे चर्चा कऽ रहल छै शिव पार्वतीके संवाद सृष्टिके ओ मालिक छथिन आयँ ओहिके विषयमे ओ खाली बराबर कहैत रहैत छै सात दिनके कोर्स करेलक तेकरा बाद ओ सब दिन मुरली सुनेलक एक बेर जाके पार लागे तऽ रोजो नित्यो दिन ओहिमे मुरली सुनबाके चाही आ बाबा पर ध्यान होय आगाँ जे आबे बला समय अइ युग अइ कलयुग जा रहल अइ आब कमे दिन एकर आयु बचलैया तऽ सङ्गम युग आबि रहल अइ जे एहिमे जुइड़ जयता हुनकर कहानी सुनि कऽ ओ लेता धरातल पर ओ ब्रह्म लोकमे जाकऽ स्थायी भऽ जयता आ तेकरा बाद हमर हमर लौकिकमे गुरु छथि प्रिन्सिपल छलाह हँ पञ्जाब कॉलेजके परमानंद ठाकुर अँ ओ हमरा गुरु हुनका हम गुरु बहुत नेह से माने छलिअनि तनसँ आत्मासँ तऽ हम हुनका गुरु बनेलहुँ हमरा बहुत बढ़िआँ शिक्षा मैथिलके देलनि आर ओ आब एहिठाम छथि नहि ऊपर चलि गेला हँ तऽ आब फेर प्रजापति ब्रह्मा कुमारीमे हम बनि गेलहुँ ओहोमे हम एखन संस्थामे जाइत छी अबैत छी सुनलहुँ धर्मकांडके विषयमे बहुत आनंद आएल बराबर एहिमे देशके मुरमुर जी जे छथि राष्ट्रपति जी ओ बराबर एहिमे उद्घाटन करैत रहैत छथि हमरा गाँवमे तऽ एखन नहि एलनि हँ लेकिन बाहर बाहर ओहिमे जुड़ल छै आदमी मोदियो जी जुड़ल छथि अमितो जी जुड़ल छथि एहि प्रजापति ब्रह्मा कुमारीसँ आ हुनकर सबके फोटो जहन देखैत छी पुस्तकमे तऽ बड़ा आनंद अबैया आ हम ओहिमे संस्थामे जुड़ि गेलहुँ हँ ओकर जे धर्मनिष्ठ छै खान पान छै से बड नीक लगैया हमरा आ विचार बड नीक लगैया हम ओहिसँ जुड़लहुँ हमरो ग्रामीणके ग्रामीणमे डीहबार स्थान छथि ओहो ठाम भाषा सब बड नीक बहुत नीक चैती दुर्गा होइया ओहोमे बहुत सुंदर भाषा अइ हमर बहुत आनंद अबैया काली पूजा सेहो हमरा ग्रामीणके फेमस अइ आय भगवती पत्थरके बनिके हमसब प्रतिष्ठित कयलहुँ हँ अँ बहुत आनंद अबैया फेर किछु दिनके बाद माघमे दुर्गा पूजा आबि रहल अइ गुप्त पूजामे भगवतीके स्थापना कऽ रहल छी अयँ आ पूजा पाठ आब बारहो मास करब आ हुनकर नाम जपैत रहब पंडी जी सेहो छथि एहिठाम डीहबार स्थानमे पूजा ठाकुर जी छथि नारायण अथी रामचंद्र जी सबके छनि पिक्चर ओहो पूजा पाठ करेके बहुत नीक विचारके पण्डित छथि ओ जमुइ तरफके छथि